जी सर सर दारू सर जैसे हमको पूच हो गया उसके बाद नंबर वन हो गया उसके बाद सिग्नेचर हो गया ये सब जो हैं जितना भी जितना भी चल रहा है वो सब चाहिए सब पैक कर दो सर सर थौक मात्रा में सर छोटा मोटा दुकानदार हैं तो सर छोटा मात्रा में दस पेटी पाँच पेटी ऐसे करके सर सर क्योंकि सबसे पहली बात तो बिहार में मिलता नहीं है सर इसपे बैन लगा हुआ है तो उसको उसका जिस चीज़ का सर दाम बढ़ता है तो उसपे आदमी का चाह ज़्यादा जाता है इसीलिये इसलिये पहले सर कुछ इधर उधर करके सर वो तो महँगा मिले मिल मिलता ही है सर क्योंकि बंद है तो महँगा तो स्वतः है कि मिलेगा लेकिन सर उस पर भी थोड़ा सा डिस्काउंट करके दीजियेगा जिससे हमें भी एक रुपैया मान के चलिये सर हम उसमें है सर दस पेटी का सर उसका फिर प्राइस भी ना सर ज्यादा पकड़ लेगा तो जितना मुझे मेरे पास में अमाउन्ट रहेगा उसी के अनुकूल ना हमें चलना पड़ेगा तो जितना मेरे पास है सर उसी के पाँच पाँच पेटी करके मान के चलिये सब कुछ लेंगे सर कोई पार्टी ही समझिये सर कोई पार्टी और का जो वो काम करता है नहीं सर पार्टी में मतलब बेचता है सर कोई तो फंक्शन तो सर नहीं है फंक्शन इधर फंक्शन में तो सर इतना इतना दारू लेकर के क्या करेंगे तब सर फंक्शन में सर क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक पेटी ला ठीक है सर तो सर क्या रेट लगेगा तो सर तो फिर इधर तो दस हज़ार पड़ेगा आपके पास फिर उसको लाना भी पड़ेगा फिर उसका जी सर बियर और भी ले लेंगे लेंगे तो सारा सब कुछ मिलाकर के ही ना सर लेना पड़ेगा पचास थौक में सर इधर उधर थोड़ा सा करके उसके बाद में फिर हाँ जी तो फिर सबसे अच्छा होगा कि पहुँचवा ही दीजिये होम डिलीवरी कर दीजिये सर वहाँ से होम डिलीवरी ही करवा दीजिएगा